پولٹری فارم میں بیک یارڈ میں پالے جانے والے مخصوص حیوانات میں سے مرغہ بطخ اور مرغی ہے مرغوں کو پال کر گوشت کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے جو کہ خوراکی ضروریات کو پورا کرتی ہے بطخ کی پرورش بھی بیک یارڈ میں کی جاتی ہے جو کہ ان کے گوشت اور انڈوں کے لیے کی جاتی ہے مرغیوں کو اکثر انڈے اور گوشت کے لئے پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے فام والوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور پولٹری فارم میں اپنے دیسی مرغا مرغی رکھ کر وہ لوگ جو سو زیادہ قیمتوں میں بھی اس کو بیچ کر فائدہ حاصل کر تے ہیں اور بطخ کے انڈے وغیرہ بھی بیچے جاتے ہیں تو جب چکن خریدنے کے لیے جب گراہک آتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر وہ ان کو بھی خریدنے کی کوشش کرتا ہے جس سے پولٹری فارم میں رہنے والے ان حیوانات کو بیچا جاتا ہے اور پولٹری فارم میں بچ جانے والی غذا ان کو ڈال دی جاتی ہے جس سے یہ بھی اس میں رہ کر جو سو اپنی زندگی جیتے ہیں